अॼुकल्ह त रांदियूं जेके आहिनि झूनियूं हुयूं शायदि हाणे कन कोन था जीअं ॾींहं डीट डक्कर कबड्डी वंज वटी ऐं रांदीगर कंदा हुआसीं चीद्दनि जी रांदि कंदा कंदा चीद्दनि जी रांदि में जेको ॿार खटंदो हुओ त ख़ुशि थी वेंदो हुओ ऐं पाणि खे शाहूकार समुझंदो हुओ अॼुकल्ह त इहे रांदियूं कोननि कनि अॼुकल्ह हर को किक्रेट फुटबॉल रांदियूं करे रहियां आहिनि